नमस्ते हाँ मुझे आइसक्रीम चाहिए थी आपके पास कौन कौन से फ्लेवर है वाडीलाल है ये है मोर्क वगैरह है आपके पास मदर डेरी में ऐसे ही सारे फ्लेवर मिलेंगे आपके पास हाँ और ये ओरेंज में वगैरह ऐसा ही है ये आइसक्रीम आपके पास हाँ ये तो यह जब हजार रूपए पे जो आप पाँच सौ रूपए केश से बोल रहे हो क्वांटिटी कितनी है तो आप ऐसे करो मुझे

अच्छा अच्छा तो आप या तो फिर ऐसे करो जम वाडीलाल वाली आइसक्रीम है

बच्चों के लिए जो जैसे अलग फ्लेवर होता है ये मिक्स में भी तो आता है न

जाल अच्छा गेट वन पे गेट फ्री भी होगा अच्छा बाय टू पे गेट वन फ्री है अच्छा तो वो उसमें क्या स्कीम है आपकी गेट वन बाय बाय हाँ महंगी तो जो है वो क्वालिटी तो अच्छी है न उसकी नहीं घर फैमिली के लिए घर पे पैक करवा के लेना जाना चाहती हूँ मैं अच्छा मुझे वहीं चाहिए फैमिली पैक जो अभी आपने बताया वो वाली हाँ इसके अलावा ये बटर स्कोच है ये और दो दो तीन बटर स्कोच कोन अगर होते हैं ये और दो तीन कप हैं ठीक है फिर आप ये